علی گڑھ سب سے زیادہ تالوں کی نگری کے لیے مشہور ہے علی گڑھ کی شروعات ہی تالوں کی فیکٹریوں سے ہوئی تھی شروعات میں اس چیز کو لوگ نہیں جانتے تھے لیکن تالے یہاں پر تالوں کی فیکٹریاں اتنی زیادہ ہوتی گئیں کہ دیش ودیش میں لوگ علی گڑھ کو تالوں کی نگری کے لیے جاننے لگے اور دوسری اہمیت تو اے ایم یو ہے یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں کاروبار کی بزنس کی تو بزنس میں یہاں پر سب سے پہلے تالوں کی نگری ہو گیا دوسرا ہے یہاں پر شیروانی شیروانی کا کام بہت زیادہ ہے یہاں پر جیسے کہ شیروانی بہت زیادہ بنائی جاتی ہے تو یہاں کپڑوں کا بھی کام بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ ایجنسیز جیسے اسکوٹی بائیک ان سب کی ایجنسیز بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پر موجود ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان چیزوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ فوڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دانش بھائی کی بریانی یہاں بہت زیادہ فیمس ہو چکی ہے اور اگر بات کریں تو یہاں پر ایک ہے وشال میگا مارٹ وہ اس کی ایک ایک ایک جو ہے قسم یہاں پر موجود تھی لیکن اس کے بعد وہ اتنی فیمس ہو گئی کہ جگہ جگہ وشال میگا مارٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر پہلے شروعات میں اس چیز کو اتنا زیادہ فیمس نہیں ہوا تھا اور دھیرے دھیرے یہاں پر ہر طریقے کا بزنس بہت زیادہ فراہم ہوتا ہے بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے طویل ہوتا جا رہا ہے تو یہی ہے علی گڑھ کے مقامی صنعتیں یہی ہیں